तव्हां छा सागर होटल जा मेनेजर था ॻाल्हायो मां प्रियंका अॼु सुबुह जो अञा मां तव्हां जी होटल खां पंजाह ॼणनि जी रोटी वठी वई हुयमि उहा रोटी असां जे महिमाननि खे तमामु वणी तॾी करे असां सभिनीन अहिड़ो वीचारियो आहे कि त असां जे घर में आविती महिने शादीअ जा ॾींहं था अचनि उन जे करे असां खे तव्हां जी होटल बुक करिणी आहे असां जी शादीअ जा ॿ ॾींहं नेरनि मंझंदि ऐं विरावटूं कुलु छह वेला असां तव्हां जी होटल खे ॾियूं था हुन जे करे छा असां खे आहिनि कुझु डिस्काऊंट मिलंदो शादीअ जे ओडर ते अने असां खे शादीअ जी रोटीअ में सभु सिंधी जी सिंधी जि खपे कढ़ी चांवर थिया बिह पटाटा थिया फुल्को थियो साॻ जी भाॼी थी सभु असां खे सिंधी वानगियूं ई खपनि कोई बि असां खे विदेशी वानिगी न खपे